प्रयागराज जिले में बहुत सारे शिक्षण संस्थान है बहुत ही अच्छी अच्छी कोचिंगे भी है जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया और सुपर क्लाइमेक्स अकेडमी हो गया जहाँ पर मैं कोचिंग भी किया हूँ पहले मैं गाँव में रहता था यहाँ एक से दस तक पढ़ाई किया यहाँ पढ़ाई का माहौल थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए मैं सोचा इलाहाबाद जाऊं जहाँ पर शिक्षा का शिक्षा का बहुत ही महत्व है वहाँ वहाँ कई सारे बाहर से लड़के आते है रूम ले लेकर वहाँ पढ़ाई करते हैं क्योंकि वहाँ शिक्षा का माहौल है अच्छी शिक्षाएं भी होती हैं मैं गोवर्मेंट कालेज आइ टी आई जोकि बहुत ही फेमस आइ टी आई का कॉलेज है वहाँ से आइ टी आई किया हूँ वहाँ मुझे बहुत कुछ सिखने को मिली जैसे प्रेक्टिकल वहाँ मशीनें वशीने बहुत सारी हैं एस्किल्स सब कुछ है वहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और मैं आइ टी आई इस समय कम्प्लीट भी कर चुका हूँ वहाँ से कई सारे लड़के बोलते भी हैं कि कैसा कैसा रहा आइ टी आई वहाँ आइ टी आई का कॉलेज कैसा है मैं उन लोगों को बताता भी हूँ कि प्रयागराज जिले में बहुत सारे शिक्षण संस्थान है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई से पढ़ाई हो सकती है माना जाना कॉलेज भी है मैं सुपर कलाइमेक्स अकेडमी में जब गया था वहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे टीचर लोगों को पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा था हिन्दी रिजनिंग इंग्लिस जो भी है बहुत अच्छा पढ़ते थे वहाँ इसलिए प्रयागराज जिला हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश का माना जिला माना माना जाना जिला है शिक्षा के महत्व में ये सभी ये सभी शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है प्रयागराज में बहुत सारे शिक्षण संस्थान है वहाँ वहाँ जाकर बहुत अच्छा भी लगता है वहाँ लड़के रूम ले ले कर रात दिन पढ़ाई करते हैं क्योंकि वहाँ शिक्षा का महत्व है कॉम्पटीशन भी बहुत ज़्यादा है इसलिए शिक्षा हमारे जीवन मे बहुत जरूरी है और प्रयागराज जिले में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है